لکھنؤ ضلعے میں منائے جانے والے جو اہم ثقافتی تہوار ہیں وہ تو وہ مطلب جیسے کہ عید الفطر ہے عید الاضحیٰ ہے ہولی ہے دیپاولی ہے اور بارہ ربیع الاول ہے محرم ہے یہ سب چیزیں منائی جاتی ہیں اور وہ کیوں مناتے ہیں تو جیسے ہر مذہب میں جو بھی اپنی عقائد اپنی روایات اپنی جو ہے ثقافت کو زندہ کرنے کے لیے یہ لوگ مناتے ہیں جیسے کہ وہ اس میں دیوالی دیوالی کیوں مناتے ہیں ہندو لوگ تو وہ اس لیے مناتے ہیں کیونکہ جب رام چودہ ورشوں کا ونواس کر کے آئے تھے تو اس کے خوشی کے طور پر لوگ جلائے لوگوں نے دیا جلایا تھا بہت روشن کیا تھا اس جگہ کو ایودھیا کو تو اس دن کو زندہ کرنے کے لیے پچھلی تاریخ کو زندہ کرنے کے لیے لوگ آج بھی یہ تہوار اسی طرح سے منا رہے ہیں اور اسی طرح جیسے ہم لوگوں کے یہاں عید الاضحیٰ ہے تو عید الاضحیٰ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا ہے اس میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے لے کر گئے تھے قربان گاہ پر تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا بہت پسند آ گئی تھی تو اور ان کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم ان کی پچھلی تاریخ کو اپنی وہ یاد کرنے کے لیے یہ آج تک کے ہم لوگ جو ہے مناتے ہیں قربانی کرتے ہیں تو یہ اس سے مطلب لوگوں کی تہذیب کا پتہ چلتا ہے وہ اپنی تاریخ کو دہراتے ہیں اس کے ذریعے سے